हैलो आं जी किन्नियां बस असें इक्क गड्ढा बेचना ऐ पंज सौ रपे दा चलो मैडम अस पंज सौ रपेआ गै बेचने आं ते बिच असेंगी मजदूरी देनाी पौंदी बिच कट्टने दा सौ गै निकले एह्दे चा पंज सौ देना भी घट्ट होंदा अड़ेओ ते समझा करो ओह् ते गल्ल ऐ पर भी बी इन्ना ते चलदा चार सौ करी लैगा तुंदे ताहीं चार सौ देई ओड़ेओ पर किन्नी चाहिदी तुसें तुसें दस्स चाहिदे तुंदे पैसे होई जाने बस चार ज्हार होई जाना तुं'दा भी आहो घर पुजाई ओड़गे तुंदे भी लोकेशन दस्सी ओड़ेओ पाई ओड़गे उत्थें भेजीओड़गे आं भेजी ओड़ेओ भेजी ओड़ेओ आं ठीक ऐ तुसेंगी भेजी ओड़गा ते लोकेशन भेजी देगे